आदसा नोंथां नोंथ' आंनि जाग्राफोरखौ मिथिखायो मा मा जायो ओमफ्राय दिनैलाय दंना गैया जाखो आंनि स्पिसेल बुसथुफ्रालाय जुदि दङ बाना ओरैबायदि खालाम बिरियानि मोनसे ओमफ्राय सिकेन खारिखौ मोनसे फाथाय हरबानो जाबाय दा दङबा ओमफ्राय माबाखौबो हरफा लासआव धोहि मोनसे हरफा